जी एकबेर हम बससँ सफर करै लऽ गेल रहलहुँ वेस्ट बङ्गाल जी तऽ वेस्ट बङ्गालमे गेलहुँ तऽ हमरा तऽ उल्टी एते होइ छै ने कि उल्टी करिते करिते हमर हालत एकदम पस्त भेल तब की करु उहाँसे फिर उतरिके आगे जाइके लेल कि सोचबै ओहि टाइममे तऽ रिक्शा उक्सा मिलैत रहलै आब ने ई रिक्शा भए गेलै तहिया तऽ तीन सवारीवला तीन चक्कावला रिक्शासँ जाइत रहलि हमसभ आओर कहि नहि होइ तऽ उतरिके छोटिये गाड़ी स्कूटी या बाइकसे हम जाइ छी अपन सफर करैके लेल आओर सभसँ जादा तऽ हमरा अच्छा सवारीमे हमरा ट्रेनेके लगै छै रामराज सवारी होइ छै आओर प्लेनोमे जाइ छियै हवाइयो जहाज जब बैसै छियै तऽ हवाइयो जहाजमे उल्टी होइ छै एकबार काठमाण्डू जनकपुरसँ काठमाण्डू घुमैके लेल गेली उहासँ तऽ जादे नहि आधा घन पचीस मिनट लगै छै ओहिमे उल्टी करैत करैत हम परेशान भए गेलहुँ आब कि करब उहाँ जाके आगे फिर उधरसँ तऽ आबैके टाइममे बहुत चिन्तित हम रहलहुँ कि कोना जनकपुर पहुँचब काठमाण्डुसँ लेकिन फिर भी पहुँचलहुँ उहाँसे अपना घर आबैके लेल कि करु उहाँसे टमटमसँ हम अपना घर एलहुँ बसके सवारी छोड़ि देलहुँ उल्टीके चलतै